योग जा आसन अनुलोम विलोम भत्रिका आसन सूर्य नमस्कार आहे योग आसन बि आहे की शरीर खे लचक पैदा कंदो आहे शरीर खे स्वस्थ स्वस्थ थींदो आहे शरीर खे ताक़त वधाइण वारा इहे आसन आहिनि इहे आसन बिल्कुलु स्वस्थ ऐं शरीर खे ठीकु रखण लाइ ॾाढा सही आहिनि